تین دِن پہلے میرے گھر میں پریس خراب ہوگیا وہ اتنا خراب ہوگیا كہ مكینکس مکینک نے بھی اُس كوٹھیک كرنے سے منع كردیا تو میرے گھر والے نے مجھ كو ماركیٹ سے ایک نیا پریس خرید كر لانے كو كہا میں ماركیٹ گیا اور ایک بجاج كمپنی كا پریس خرید كر لے آیا وہ پریس مجھے بہت اچھا لگا كیوںكہ وہ بہت جلد گرم ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی كے ساتھ اُس میں پریس ہو جاتا ہے كپڑا كتنا بھی پرانا ہو اتنے سے پریس ہوتا ہے مانو كہ نیا ہوگیا اور اُس سے بجلی كی كھپت بھی بہت كم ہوتی ہے جس سے میرے گھر والے اِس پریس كو اِس پریس كی بہت تعریف كر رہے تھے اور اِس سے میں بہت خوش ہوں